دوڑتے وقت ہمارا جو پسندیدہ گانا ہے یا پوسٹ کاسٹ ہے وہ ہمیں نعت شریف لگتا ہے کیونکہ ہم نعت شریف چلتے چلتے ہمیں کچھ زیادہ پسند ہے نعت شریف سننا نعت شریف سنتے ہوئے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہمارے نبی کی نعت ہے جسے ہم سنتے ہیں اور پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں چلتے چلتے جس سے ہمیں بورنگ فیل نہیں ہوتا ہے اور جو ہمارا پسندیدہ چیز نہیں ہے وہ گانا ہو گیا گانا وغیرہ کچھ کہاں کوئی گندی کہانی وہ سب مجھے پسند نہیں ہے ہمارے نبی کا نعت شریف ہو گیا اور تقریر مولاناؤں کی تقریر ہو گیا یہ سب پوسٹ کاسٹ مجھے دوڑتے سمے بہس پسند ہے اور میں ان سب کو ہی سنتا ہوں یہ سب ہمارے دل کو سکون دیتا ہے ایک طرح سے دھارمکتا مانیں تو ہمارے لیے یہ ایک ہمارے اسلام میں ایک اچھی چیز بھی ہے نعت شریف سننا چاہیے اور گاناؤں سے دور بھی رہنا چاہیے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے دل کو سکون بھی دے پاتے ہیں نعت شریف بہت اچھی چیز ہے جسے ہم سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے بھی ہیں نعت شریف جو ہے کافی بہترین نعت ہے جس میں کئی سارے شاعروں کی نعت ہے کئی سارے نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں ہمارے نبی کی اس میں تعریف کی جاتی ہے یہ سب مجھے سننے میں کافی اچھا لگتا ہے اور بانکی اجول فضول چیز مجھے اچھا نہیں لگتا اور جتنا بھی انسان ہے ہر طریقے کا وہ سب نعت شریف ہی سننا پسند کرتا ہے اور یہ جو ہے فلنا ڈھکانا یہ چیز فلاں اور گانا تانا یہ ریلس چٹکلہ یہ سب گندی ویڈیو یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو نعت شریف ہم لوگ سنتے ہیں یہی ہے میرا